म्हजेर प्रभाव करपी पुस्तक म्हणल्यार तोर्त्तोचान आसा जें एक जपनीस लेखिका तेचुको कुर्योनागी हिणें बरयल्लें आसा जाचो अनुवाद चेतना सरदेशमूख कोसावी हिणें केल्लो आसा ही कथा एक चलेची आसा जाका एका व्हडल्या इंटनॅशनल स्कुलांतल्यान काडून उडयल्लें आसता कित्याक काय म्हणल्यार तें खूब मस्ती करपी चेडूं आसता आनी ताची आवय ताका एक दुसऱ्या साद्या शाळेंत घालता जाचें नांव आसता तोमोई ताचो प्रिंसिपल आसता तो एकदम फ्रँड्ली असो आसता तांच्या भुरग्यां कडेन तांणी केन्नाच अशें थारावन दवरल्लें नासता की भुरग्यांक पयली हें शिकोवूं जाय मागीर तें शिकोवं जाय तो सदैव भुरग्यांकच विचारत आसता की तुमकां आज पयलीं कितें शिकूंक जाय तें नुसार भुरग्यांचें शिक्षण जातालें म्हणल्यार वर्गांतले एक विद्यार्थ्याक जर इतिहास शिकूंक जाय जाल्यार तो विद्यार्थी आपुणून इतिहास शिकतालो आनी दुसरो विद्यार्थी थंय त्याच वेळार गणीत शिकत आसतालो ती शिक्षक आसता तो वर्गांतलो त्या त्या भुरग्याक तें तें शिकोवपाक शिकयता आसता तो प्रिंसिपल आसता तो केन्नाच खंयच्या भुरग्या मदीं फरक करना तो सगळ्या भुरग्यांक तूं एक बरी भुरगो एक बरो विद्यार्थी म्हुणूच वागयता आनी तांच्या शाळेचे अशे गिफ्टस् पसून एकदम विचारी आसता म्हणल्यार कोणाक पुस्तकां वयो तशेंच तें एक गिफ्ट म्हण कांदे बी अशी भाजी बी दिता आसतात तशेंच तांकां खावपाकय बी एक अशें समुद्रातलें आनी डोंगरावाल्लें अशें आसता म्हळ्या नुस्तें किंवा भाजी अशी कितें दोनी तांच्या टिफिनात उरपा जाय अशें करून तो वेगळे वेगळे अशें तकली लावन भुरग्याक बरें शिकोवंक शो सोदता तांचे शाळेचे भुरग्याक केन्नाय अशें तापोवपाची गरज पडना किंवा खंय भायर व्हेल्यार लायनीत चल बी तशें सांगपाची कांय गरज पडना तीं भुरगीं आपणच तशीं तशीं त्या त्या जाग्यार वागतात आनी प्रत्येक भुरग्याक तो एक समान वागयत आसता ही शाळा जपानांत जेन्ना हिरोशिमा नागासाकी बॉम घातलो तेन्ना ती शाळा उध्वस्त जाल्यो आनी गेल्ली आसा आतां थंय फक्त त्या शाळेचे थोड्यो यादी आसात ज्यो लेखिकेन त्या पुस्तकांत बरयली आसात